पयलो दोन अक्टोंबर एकोणशे एकोणसत्तर ह्या दिसाक आमचो एक व्हडलो नेता महात्मा गांधी हाचो जल्म जालो दुसरो चोद चवदा सप्टेंबर एकोणशे एकोणपन्नास ह्या दीस हिंदी दिवस म्हूण शाळांनी मनयता पंदरा अगस्ट एकोणशें सत्तेचाळीस आमचो भारत देशा स्वतन मेळो एकोणीस डिसेंबर एकोणशें एकसठ ह्या दिसाक आमचें गोंय मुक्त जालें